आजकलके छोरा सभ गेम खेलै छै फ्री फायर पब्जी आओर की की जेना कि गेम सभ आयल छै इसभ गेम खेलला से किछु नहि मिलै छै शरीरके हानिकारक होइ छै आँखि भी खराब होइ छै आओर जेना कि से बहुत सभ प्रॉब्लम अबै छै आओर पहलेके जमानामे सभ लुडो कैरम बोर्ड फुटबोल बहुत सभ गेम छेलै जाहि सभ खेलै छेलै आजकलके जमाना तऽ मॉडल ही चेञ्ज हो गेल छै गेम आओर की सभ कहै छै आओर फ्री फायर सभ खेलला से ऑंखि भी बड़ी खराब होइ छै चश्मा लगाबै छै बहुत पैसा खर्च होइ छै आओर सभ दबाइ बीरू महंगा महंगा हो गेलै सभ